जो दवा खाद महँगा मिलता है इसी से किसान परेशान हो जाते हैं तो वही अगर अच्छा मिले सरकारी तरफ से किसान भी ना परेशान हो प्राइभेट दुकान में मतलब उसका दूना दाम लेते हैं दूना दाम से किसान कहाँ पाए कि दें आत्माहत्या करने लगते हैं ना वो कहाँ पाएं इस मिट्टी में ही सब कुछ उनका है ना इसीलिए जब वो किसानी का इतना महँगा महँगा समान एक जैसे जिसको पास सौ रुपए हैं तो सौ ही रुपए मतलब काम करेंगे ना दो सौ रुपए कहाँ से लाएंगे गाँव में किसी से मदद भी नहीं मिलती है ना हर एक इंसान वैसे ही होते हैं तो इसीलिए मतलब आत्माहत्या करने लगते हैं इसीलिए किसानी कैसे करें उनको टेन्सन हो जाता है बहुत ज़्यादा टेन्सन होता है जैसे हम ही हुए इसीलिए हमको भी टेन्सन होता है मैं भी किसानी करती हूँ ना तो टेन्सन होता है कहाँ से क्या करूँ कैसे करूँ घर परिवार कैसे चलाऊँ अगर सरकार जब दे तो अच्छा रहेगा थोड़ा सस्ता सामान आएगा तो फसल भी अच्छी होगी और अच्छा से खाने को अनाज भी मिलेगा और मिलेगा बेचने को भी जैसे बनियाँ भी आएंगे ले जाएंगे तो उसको मिलेगा अक्ता भी पैसा मिल जाएगा फिर वो मदद भी किसी से नहीं मांगेंगे ना जब गिरा हुआ इंसान महँगा समान पाएगा तो कहाँ से खरीदेगा कहीं से नहीं खरीद पाएगा तो उसको मुश्किल तो बढ़ेगी ना मुश्किल पे अगर कोई मुश्किल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसको तकलीफ दिल में बहुत ज़्यादा लगता है चाहे जिसको हुआ मुझको भी तकलीफ लगती है कोई कोई बातों कि अगर मेरे पास पैसा कम है दुकान पे गई कोई बीज लेने तो बोली की दे दो या नेनुआ हुआ नेनुआ कि बिया या तो करैला कि बिया भिंडी कि बिया अब तो यही चलेगी ना तो इसीलिए हम लेती थी तो